हँ ई बात तऽ छै लेकिन कि बच्चासब आजकल बहुते टाइम खेलै छै मोबाइलमे मोबाइलपर टाइम ज्यादा बिताबै छै फोन बाहर नहि रहै छै फोनेमे घुसलऽ रहै छै हमेशा ईसब सब गलत होलै इसीलिए बच्चासब बहुत ज्यादा मतलब मोबाइल चलाबै छै हँ आजकल टाइम भी छै मतलब सबेके घरेमे एकदम बड़का अनटचवला फोन छै बच्चा सब बाहर जाइलए नहि चाहै छै आरामसँ बैठिकऽ स्नैपपर गेम खेलै छै खेलै छै ढेरी गेम आबि गेलऽ छै ऑनलाइन गेम तऽ बच्चासब इसलिए बाहर जाइलए नहि चाहै छै बाहर कखने जेबै तऽ धूप लागतै ई उ ढेरी बहाना मारै छै ओहिना बैठिकऽ फोन चलाबै छै गेम खेलै छै टाइम ओहिना करिकऽ केना करिकऽ फोनेपर बिताबै छै ईसब गलत होलै मतलब एकरा वास्ते बच्चासब माइ बापके थोड़ा धियान देना छिओ कि बच्चा हमरा मोबाइलपर नहि खेलै बाहरो जाकऽ खेलै सब शरीर उरीर ठीक रहै अच्छासँ रहै फिट रहै हड्डी मजबूत होअए ईसब करना छिओ आओर बच्चा सबके बाहर मतलब फोन नहि देना छिओ ज्यादा नहि देना छिओ कम देना छिओ आओर थोड़ा सा बाहरमे भी अच्छावला ग्राउण्ड होना चाहिओ जेना बच्चा सबके मैदान होना छिओ जाहिठाम बच्चासब खेलि सकै आरामसँ आओर फेरी किछो झूला उला लगाना चाहिओ जकरासँ बच्चा आरामसँ खेलऽ सकै कोइ दिक्कत नहि होअए बड़का फील्ड होना छिओ जिसमे जकरामे बच्चा खेलि सकै कोइ दिक्कत नहि आओर सबके गार्जियन सबके भी देखना चाहिओ गार्जियन ज्यादा घरवला माइ बापके ज्यादा धियान देना चाहिए कि हमरा बच्चा मोबाइलपर टाइम नहि बिताबै बाहर जाकऽ खेल धूप थोड़ा मिट्टी लागै थोड़ा अच्छासँ कादो लागै पानी लागै शरीरमे जाहिसँ ओकर शरीर मतलब अच्छा रहतै वातावरणसँ घुललऽ रहतै मिललऽ रहतै कोना चोट उट हाथ थोड़ा सा मजगूत बनतै बच्चा गिरतै पड़तै एहि वास्ते शरीर अच्छा होना चाहिओ अच्छा होतै ओकरा वास्ते हमरा सरकारके अभी थोड़ा सा धियान देना चाहिओ जकरासँ कि बच्चा सबनी बाहर मतलब अच्छा अच्छा बच्चा वास्ते खेलै वास्ते मैदान बनाबै झूला लगबाबै झूला आओर फिर उपर नीचावला ओसब लगबाबै अच्छासँ करना चाहिओ ओ सरकारके भी धियान देना चाहिओ अपना अथीपर सरकार कभी गाँव आओरपर धियान देना छोटा छोटा गाँव सबपर धियान देना चाहिओ बच्चासब शहर सबमे भी धियान देना चाहिओ खास कऽ कऽ बच्चा सबके बाहर खेलऽ सकै ज्यादा टाइम ओ बच्चा सबके फोनसँ दूर रखना छै जतना दूर रखे सकै